हल्लो हा तव्हां मोहित पिया ॻाल्हायो हा मूंखे आ न डाईनिंग टेबल सोफ़ा डि इहो पलंग ॿ टे ॿियूं बि शयूं खपनि त तव्हां थोरो रेट ॿुधायो त कीअं अथव त मूंखे आ न सनमाईका जा खपनि पर न महांगा सस्ता विचोला मतिलबु खपनि त इन लाइ तव्हां मूंखे ए न ॿुधायो थोरो त ॾेढु लखु जे अंदरि मुंहिंजी बजट आहे त मूंखे उन हिसाब सां हीअ टे चारि शयूं अची वेंदियूं हूं हूं हूं सभु हिकु हिकु नंग खपे पर ही छा सोफ़ा कम बैड खपे ऐं ॿियो जेको पलंग आहे न त उनमें टे बाए छह जो हुजे ऐं डाईनिंग टेबिल बि आहे न मस्तु मोर मार्बल जो हुजे त वधीक सुठो गौदिरेज गौदिरेज जो खपे कंपनी या काठु जो हुजे त सनमाइकिवा त बि उहो बि हलंदो मां गांधीधाम कच्छ मां पई थी ॻाल्हायां

तव्हां जीअं ई मोकिलींदा पंहिंजी एड्र्स नम्बर फ़ोन त पोइ मां उन हिसाब सां तव्हां वटि पुॼी वेंदसि वठण लाइ सुभाणे परीहं जीअं थियो

हा हा त ए न हीउ त तव्हां ख़ुदि उते हूंदा दुकानु ते या ॿियो केरु हूंदो मां न हा हमेशह भईया मां तव्हां खां ई वठंदी रहंदी आहियां त तव्हां थोरो रेट में कुझु ठाहे ॾिजो न त मां तव्हांखां ई वठां पोइ ॿिए हंधि न वञा ॾिसणु हा हा त हलु ठीकु आहे मां मोकिलियो तव्हां एड्र्स ईअ त सभु त मां अचांव थी ॾिसण सुभाणे परीहं ई ठीकु आहे ओके हलु ओके